आइ काल्हि अहाँके ट्यूबवेल या कल कहियौ या चापाकल कहियौ एखन बहुत उपयोगी सिद्ध भेल अछि आओर एकर बहुत जरूरत अछि हर परिवारके एकर जरूरत होइत छै किया तऽ एहिसँ पानि पिबाक लेल शुद्ध पानि सेहो भेट जाइत छै समयके सेहो अहाँके से बचत होइत छै आओर हमरा गाममे अहाँके बहुत पैघ एक दूटा नहि अनेकानेक इनार यए जेकि पहिनेसँ खूनल गेल यए आओर अखन सरकारी व्यवस्थासँ ओ गराहओल गेल अछि जेकि जाहिमे जल सुरक्षित होइत अछि आओर इनारक पानिके उपयोग अखन पीबै पीबाक पानिमे नहि भऽ रहल अछि ओहिसँ कपड़ासभ धोबाक लेल आओर कि अहाँके पटवनके लेल ओसभ काजमे आबि रहल अइ लेकिन पीबाक लेल हमसभ इनारके पानिके उपयोग नहि करैत छी कियाक तऽ अखन ओहिमे सङ्क्रमण कऽ लेल इनार हमरासभके खुलल मतलब ओपेन यए एहि लए कऽ ओहिमे वर्षाक जल तऽ अबैत अछि लेकिन किछु अशुद्धि सेहो चलि जाइत अछि अगल बगलसँ टूटल फूटल छैक तकर कारण एतय ट्यूबवेल अखन बेसी उपयोगमे भेल अछि